مقامی لوگ اِس مذہب پر عمل اِس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی ٹھیک ہے اور دِن میں پانچ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرنا اس میں فرض ہوتا ہے ٹھیک اُسی اُسی طرح جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ مندروں میں جاتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں اور جو کریسچن لوگ ہیں وہ چرچ جاتے ہیں اور جو سِکھ ہیں وہ گرودوارے میں جاتے ہیں اور یوگا جو ہندو اُن میں یوگا کرتے ہیں اور الگ الگ قسم کی مانیں جو پہچانیں ہیں اِس مذہب کی وہ وہ لوگ کرتے ہیں اِسی طریقے سے اپنی زندگی کو وہ گزارتے ہیں